हमरासँ हमर पैघ भाउज छलखिन भौजीसँ हमसब स्वेटर बनेनाइ सिखलहुँ आ ओकरबाद दुसुत्ती परका कढ़ाइ सब सिखैत छलहुँ हँ अथीके स्वेटरके डिजाइन सब हमरा भौजीके बड़कीके बड सुन्दर आबैत छलनि गला तला बनेनाइ अथीसँ सबटा हमरासब ओ हुनकेसँ सिखलहुँ हमहूँ आ करीब करीब हमरा गाँवके बहुत लड़की भौजीसँ सिखैत छलियै ओ बहुत होनहार छलखिन हँ बहुत हुनका नीकसँ सिखबै अबैत छलनि हँ ताहि लए कऽ हमसब भौजीसँ स्वेटर ट्वेटर बनेनाइ सिखलहुँ कढ़ाइ तढ़ाइ सब हुनकेसँ सिखलहुँ फोटो तोटोके कतेक चीज तऽ हुनकेसँ हमसब सिखलहुँ दुसुत्ती परका डिजाइन सब स्वेटरके डिजाइन सब कढ़ाइ केलहुँ फोटो तोटो जे बनेलहुँ से ओहए हमरा सबकेँ बेसी सहयोग कपड़ा काटब ब्लाउज तलाउज सीअके लेल मतलब हर प्रकारके हमरा सबकेँ ओ कहैत छलखिन हँ कहियो कहलहुँ आइ ब्लाउज कटनाइ सिखु तऽ आइ साया कटनाइ सिखु ओ हमरा सबकेँ हरदम सलाह दै छलखिन हँ एमहर ओमहर की घुमैत छी ओ घुमि कऽ की हेतै ई सब सिखब तऽ काज आएत भविष्यमे कहियो ई सब अकारथ नहि जाइत छै अपन घरमे कखनो सीब साड़ीमे फॉल लगाइ सिखु पिको केनाइ सिखु सबटा ओ बड़की भौजी हमरा सबकेँ घरेमे सिखाइ दै छलखिन हँ आ हमरा सबकेँ जेना दू चारिटा लड़की रहैत छलियै सब ग्रुप बनि कऽ सिखैमे बड मन लगैत छलैया हमसब सिखैत छलहुँ हँ हुनकेसँ काफी नीकसँ हमरा सबकेँ सिखा दै छलखिन हँ